भइया एक लैपटॉप में समस्या है मेरे बेटरी में समस्या आ रही है वो लंबे समय तक चल नहीं रही ये बेटरी लैपटॉप के साथ ही आई थी सर इसको करीबन दो हफ्ते हो गए है ये ज़्यादा समय तक तीन घंटे से ज़्यादा समय तक चल नहीं पा रही ये लैपटॉप हमने खरीदा था करीब एक महीने पहले बट मुझे ये समस्या अभी एक महीने के अंदर ही आ रही है प्लीज आप इसका समाधान बताएं सर मुझे कहा गया है कि आप ही मुझे समाधान देंगे

ठीक है मुझे इसमें साथ मे एक समस्या और है उसमें एक समस्या और है कि इस्क्रीन में जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा देर तक ऑन नहीं रहता अपने आप बंद हो जाता है

ठीक है अच्छा और इसके साथ तो में अच्छा ये समस्या के ये हमेशा के लिए सुधार करना है मुझे ये कब ये वापस वापस नहीं आनी चाहिए

जी जी जी धन्यवाद नहीं धन्यवाद ठीक है